मिथिलामे एक बात तऽ छै कि अतिथि देवो भव मतलब अतिथिके परे कोनो जे यात्री होथिन या कोइ अबै छथिन तऽ हुनका अतिथि देवता मानल जाइ छथि हुनका अबै से रहै से हमरा कि हमर अगल बगलके किनको कोनो दिक्कत नहि होइ छथि आओर ओहिके बाद रहलनि जेनाकि हमसब एगो दलान बनाबै छियनि तऽ केओ आबि सकैत छथिन मिथिलामे सबसे पहिले जाइ छै घर से कनी हटिके दरवजा पर एक दलान ओतऽ आबिके रहि सकैत छथिन पर्यटको हेतनि तऽ की भेलनि रहि सकैत छथिन पर्यटक आओर हुनका लेल जल आइ काल्हि तऽ सरकार एते नियम चला देलखिन जे जल जल ही जीवन है नहि जलके दिक्कत होइ छनि नहि भोजनके भोजनमे हमसब जे कहथिन दालि चावल सब्जी तरुआ पापड़ गाँव मिथिलाके तऽ दालि भात सब्जी आ तरुआ आलू तरुआ परोरके तरुआ तिलकोरके तरुआ गाम घरके जे भोजन छनि से सब देबनि सुविधा बहुत दिस दै छियनि हमसब अपना अपन कुटुम्बके अपन पर्यटकके कोनो दिक्कत नहि होइके सामना नै करऽ पड़ै छै भोजनो के नै दिक्कत करऽ पड़ै छै संरचनो कऽ नै और